अहाँके भाषा मतलब जैसे की बिहारमे होलै बिहारमे हिन्दी भी बोलै छै आओर मैथिली भी बोलै छै आओर भी बहुत भाषा छै यहाँपर बोललो जाइ छै लेकिन मैथिली अधिक मात्रामे बोललो जाइ छै जैसेकि ब्राम्हण सबनी होलै ब्राम्हण पण्डित एहनी बहुत जादा ही मात्रामे बोलै छै आर कुछ कारणसँ मतलब जैसे कि गरीबीके कारण मतलब कुछ कुछ भाषा गायब भी हो रहलो छै मैथिली मतलब जैसेकि ठेठी भाषा होलो कुछ मतलब थोड़ा बहुत गायब होलो जा रहल छै ओकरा जगहपर हिन्दी आबि गेलो छै मतलब एहनो नहि करना चाही कल्चरमे जितना भी लैंग्वेज छै ओकरा छोड़ि देने छै एसनो भी नहि होना चाही ओकरा हर चीजके मतलब बढ़िआँ छै मैथिली भाषा सबसँ बढ़िआँ छै मैथिली बोलै छियै हम थोड़ा बहुत ठेठी बोलै छियै इस कारणसँ की हिन्दी आओर मैथिलीके तुलनामे तुलनामे तऽ मैथिली हमराके बढ़िआँ लागै छै इस कारणसँ हमे मैथिली बहुत बढ़िआँसँ बोलै छियै आओर समझै भी छियै